बिहारमे कृषिके जे विकास भेलैए तऽ तखुनका समयमे आओर एखुनका समयमे बहुत अन्तर छै एखुनका जे मशीनीकरण युग छै समय छै ताहिमे बहुत बदलाव छै पहिने छेकनी होइ छलैए बोरिंग दमकल कहल जाइ छलैए ताहिसँ जे छै से सिञ्चाइ होइ छ्लैए जौन अढ़ौल जाइ छलैए जौन सभ जाइ छलैए एकदम अहल भोरे धूपक कारणे गहूम कटनीमे तऽ ओ सभ धूप होइसँ पहिले रौद होइसँ पहिने काटि काटि बोझ बान्हे छलै ओकरा माथपर उघल जाइ छलैए एखुनका मशीनीकरण समयमे जे मशीन भिरा देलक अत्ते कठ्ठा अत्ते मिनटमे कटि गेलै अत्ते कठ्ठा अत्ते मिनट वएह बोझो बाँह्ये छै आओर वएह जे छै से काटियो दै छै बोझ बान्हि बान्हि फेँकैत रहै छै तऽ यएह डेवलप भेल हैं तखुनका समयमे एखुनका समयमे यएह अन्तर छै